जी जी बोलिए हम बिहार से हैं सर बोलिए जी हम मधेपुरा जिला से हैं आपका शुभ नाम जी जी ओ बहुत सुंदर जी हाँ ओ बोलिए सर वहाँ के मानसून कैसी है वहाँ पे कैसे खेती करते हैं सब जी जी जी ओ अओ फिर खेती बारी औ सर वहाँ धान की खेती आप करते हैं औ होता है धान सर मूंग भी होता है वहाँ पे ओ ठीक हम लोग को भी सब ऐसे मूंग अभी मूंग जो है ना सर मूंग दाल जो ई टूट रहा है अभी तो हम लोग खेत में ऐसे मूंग तोड़वा रहे हैं मकई खतम हो गया सर मकई जो हैं पूरा कट गया है मकई तैयारी करके हाँ बेच उच भी लिए मकई वो इस बार रेट भी जी बहुत अच्छा रहा जो भी रहा रेट भी बहुत अच्छा रहा इस बार बहुत किसान खुश हुए हैं औ ऐसे ही हम लोग का भी धान का मतलब बिरार जो है गिराया गया है दस दिन के बाद ऊ भी हो जाएगा सर बहुत सुंदर है सर लेकिन इस समय जो है थोड़ा धूप था आज आज का समय बहुत ठंढा है सर उधर समय कैसा है औ समय बहुत अच्छा है आज का मौसम बढ़ियाँ वो नहीं सर यहाँ तो बारिश नहीं हुई है इधर समय आज का दिया हुआ था बारिश का तो लेकिन नहीं हो रही है होगी होने का तो होगा जी तो और सर तो खेती बाड़ी में मन लगता है खेती करने में ह्म्म जी जी किसान ही तो है एक जय जवान जय किसान दो ही चीज़ तो है सर जी जी

हाँ औ चलिए इसी तरह जी

तब जो अच्छा है सर तो ऊ भी करेंगे इसी तरह हम नागरिक को उसी को चुनना चाहिए जो मेरे देश के लिए मेरे भविष्य के लिए अच्छा काम कर सके उन्हीं को चुनना चहिए सर हाँ जी जी जी बस बस बस उठाव मिल जाना चाहिए जी समय पे खाद बीज मिल जाना चाहिए बस हो गया उसमें कमी नहीं होना चाहिए कभी कभार हम लोग को खाद नहीं मिलता है समय दिक्कत हो जाता है सर तो ठीक है सर जी अओ अच्छा ठीक है सर आइएगा कभी घूमने ठीक है प्रणाम प्रणाम